गाछ बिरिछके पौधा रोपै छिए आओर उपजाबै छिए ओसब साग सबजी अल्लू पिआज कोबी मटर बन्धा इएहसब उपजाबै छिए हमरा आओरके उन बुनै छिए धान रोपै छिए ईसब पौधा लगबै छिए लताम आम केला लिच्ची कटहर ईसब सबकिछु हमरा आओरके उपजाबै छिए अपना हाथसे करै छिए इएहसब करिके हमरा आओरके रोजगारी करै छिए बाल बच्चाकेँ पोसनहारल आओर एहिसे बेसी कि करबै तऽ नहि काम हमरा आओरके करै छिए बिहारमे ओ तऽ कोनो रोजगार नहिए सरकार देलकैए हमरा आओरके एहिलिए